जैसे गर्मी में दौड़ने के लिए ठण्डा पानी रखना चाहिए गुलुगोस मिला कर रखना चाहिए और किसी भी किसी भी फल का जूस रख लो और बरसात में तो बिल्कुल नहीं दौड़ना चाहिए और अगर मान लो दौड़ना पड़े बरसात में तो उस के लिए आप जूते पहनिए रैनकोर्ट पहनिए और हर चीज़ की सुरक्षा करिए उसके बाद दौड़िए है और उसके बाद दौड़ने में क्या है कभी कभी क्या होता कहीं कहीं रोड पर गड्ढे होते हैं कीचड़ होता है तो तो कभी कभी पैर फिसलता उससे गिर जाते हैं इस लिए अच्छी जगह में और मैन रोड पर जहाँ अच्छी बिल्कुल क्लीन रोड हो वहाँ पर दौड़ना चाहिए बरसात के समय पर और ठण्डी में तो आप दौड़ सकते हो और उस में दौड़ने में के लिए थोड़ा सा गर्म पानी रखना चाहिए क्योंकि बॉडी में वो रहता है और ठण्ड का ज़्यादा मौसम रहता है तो उस वजह से ना हर चीज़ लेते रहना चाहिए और ज़्यादा कपड़े गर्म पहनना चाहिए क्योंकि ठंड ना लग पाए इस वजह से ठण्डी और गर्मी में दौड़ने का मज़ा अलग होता होगा और बरसात में थोड़ा सा बचके दौड़ना चाहिए इस चक्कर में ना बरसात में कभी कभी क्या होता है दौड़ने के चक्कर में ना अपना कहीं पैर फिसल कर गिर जाते हैं उसमें चोटें भी लग जाती कभी कभी फैक्चर भी हो जाता है और फैक्चर हो गया तो आपको मालूम है कम से कम एक ही से एक महिने तक आप दौड़ नहीं सकते हो इस लिए हर चीज़ बचाने के लिए ही बरसात में बहुत कम दौड़ो गर्मी और ठण्डी में ज़्यादा दौड़िए हे ये मेरी सलाह है ये जी